जों दावबायनायनि समाव बेरायनाय समाव बांसिन ट्रेनजों थांनो मोजां मोनो मानोहोनोब्ला जोंहा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै टइलेट फेसिलिटिसफोरखौ लानानै जों ट्रेनजों बांसिन गोजानाव थाङोब्ला दावबायनांगौ जायो मानोहोनोब्ला जोङो बासजों थाङोब्ला जों जानायनिबो प्रब्लेम मोनो आरो ओरैनो नों हासुनो ओंखारोब्ला हासुनायफ्रावबो एसे प्रब्लेम जायो मानो होनोब्ला बासाव टइलेटनि फेसिलिटिस थाया दा बिनि थाखायनो जों बांसिन ट्रेनफोरजों दावबायनो मोजां मोनो आरो जों मोनसे जायगाखौ बेरायहैयोब्ला बिनि जेनेबा हिसटरिकेल मन'मेन्टसफोरखौ आरो बेजों लोगोसे बिसिनि कालचार बिसिनि गाननाय जोमनाय गासिनिबो आलादा आलादा जोंनिफ्राय बेलेग धोरोननि नुनो हायो जोंनि कालचारनिफ्राय बिसनि कालचारा माबायदि डिफारेन्ट जों बेफोरखौ मिथिनो हायो बिजों लोगोसे जों दावबायनाय समाव गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्ला जानाय लोंनायनिबो डिफारेन्सखौबो मोननो हायो जों जेरैबायदि जायो बिसनि जानायफ्रा एसे आलादा जायो आरो जों गोबां समाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेरायोब्ला जों गुबुन गुबुन रोखोमनि कालचारफोरखौ नुनो हायो जेरै जों साउथ इन्डियाफ्राव थाङोब्ला बिसिनि कालचारा बेलेग आरो बिसिनि जानाय लोंनायफ्रा बेलेग आरो जोंनि ओरै नर्थ इस्टआव फैयोब्ला नर्थ इस्टनि जानाय लोंनाय बेलेग कालचारा बेलेग आरो जों बुंनो हायो मिथिंगानि आबहावाफोरखौबो जेनेबा खोथाथे खोथा बोथोरफोरखौ लानानै गरम गुसु बेफोरखौ लानानैबो जों डिफारेन्सफोरखौबो मोननो हायो आरो जों जेनेबा बेरायनाय समाव गोबांथार बेरायनायनि जेनेबा खोथाथे खोथा जों हटेलफ्राव थायोब्ला गोजानफ्राव थांनानै गोबां फेसिलिटिसफोरखौ नुयोब्ला जोंनि न'निफ्राय एसे डिफारेन्सबो जायो मानोहोनोब्ला जों हटेलफ्राव मोजां रोखोमनि फेसिलिटिसफोर मोनो बेजों लोगोसे दावबायनायाव एसे जों जायगाफोरखौ आलादा आलादा नुनो मोनो जेरै हाजो एरियाफ्राव थाङोब्ला बिसिनि थानाय स्टाइलफोरखौबो बुंनो हायो बिसिनि थानाय जानायफ्राबो एसे डिफारेन्स जायो बेजों लोगोसे सिटिसफ्राव थाग्राफोरना एसे गुबुन रोखोमनि डिफारेन्स जायो मानो होमब्ला मानो होमब्ला बिसना एसे साबसिन हामसिनाव जेनेबा डेभेलप होननो हायो बिसिनि जायगाफोरखौ आरो बिजों लोगोसे जोंनि दावबायनायाव जों डिफारेन्सफोरखौ बेफोरखौनो मोन्थिनो हायो जे कालचार बेलेग आरो जानाय लोंनायफ्राबो बेलेग आरो सिनारिफ्रा बेलेग जायो जोंनि गामि एरियाफोरनिफ्राय टाउन एरियाफोरना जों बेफोरखौनो मिथिनो हायो दावबायनायनि सोमोन्दै